दूर संचार प्रणाली जे बारे में मां इहो ॿुधाइणु थो चाहियां ऐं पंहिंजा अनुभव शेयर थो चाहियां करणु थो चाहियां की टाइम टू टाइम हिन में केतिरो परिवर्तन आयो आहे पहिरियों पाण ॾिसंदा हुआसीं त दूर संचार जे लाइ पहिरियों हिकु फ़ोन यूज़ थींदो हुआ जेका वायर्ड फ़ोन चवंदा हुआसीं जंहिं में फ़ाइबर केबल जो उपयोगु कयो वेंदो हो हिन मां वायर का केबल जी जीअं पाण ॻाल्हाईंदा आहियूं उहो उनजो डेटा जेको बि पाण ॻालाईंदा आहियूं हुनजो हिकु वेव्स हूंदियूं आहिनि हुनजे फ़ॉम में हू ॿिए तरफ़ खां ट्रांस्मिट थींदियूं ऐं उनखे साम्हूं वारे खे ॿुधणु ईंदी हुयूं हाणे उहो वायर सिस्टम या केबल या फ़ाइबर जेको बि चओ उहो सिस्टम हाणे कोन हाणे त तव्हां दूर संचार जा माध्यम ॾिसंदव त जीअं पंहिंजो स्मार्ट फ़ोन अची वियो आहे स्मार्ट वॉचिस अची वयूं आहिनि जीअं जंहिं में कोई बि वायर्ड कंम्यूनिकेशन नथो हुजे इहो सॼो सेटेलाइट खां कनेक्ट हुजे थो जीअं पाण हितां खां ॻाल्हायूं त साम्हूं तेॾी महिल ई ॿिए खे आवाज़ु ॿुधणु अचे थो उनमें कोई बि प्रकार जो वायर नथो हुजे ऐं ॾिसो त पाण ॿिए शहर में ॿिए विदेश में कॾहिं बि आराम सां कहिड़े बि टाइम ते ॻाल्हाए सघूं था पहिरियों अहिड़ो न हूंदो हो पहिरियों हूंदो हो भई टाइम टू टाइम ॻाल्हाइणो हूंदो हो थोरा ई समय जे लाइ ॻाल्हाइणु हाणे अहिड़ो समय जी बि कोई लिमिट कोन्हे तव्हां केतिरी बि देर केतिरा खां कंहिंखां बि ॻाल्हाए था सघो त दूर संचार जे माध्यम जेका बि प्रणाली जा सिस्टम आहिनि उहो हाणे चङा बदली विया आहिनि ऐं हिनमें धीरे धीरे नवां नवां सिस्टम अची विया आहिनि ऐं नयूं नयूं शयूं बि ऐड थी वयूं आहिनि जीअं कंहिं खे मैसेज करिणो आहे जीअं वॉट्सअप अची वियो आहे ऐं वॉट्सअप कॉलिंग अची वियो आहे वॉट्सअप चैट अची वियो आहे या नॉर्मल मेल अची वियो आहे त ख़ाली पाण दूरसंचार जे लाइ ख़ाली फ़ोन जो उपयोगु ॻाल्हाइण जे लाइ नथा कयूं पर ॿियूं बि घणी शयूं आहिनि जेका हिकु ॿिए खां दूर संचार माध्यम खां हिकु ॿिए खां जुड़ी सघूं था